ہیلو جی وعلیکم السلام جی یس سر بولیے یس سر مل جائے گا بتائی

یس سر میرے پاس تو ویسی بھی اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہو تو بتائیے ابھی تو ہے میرے پاس سب چیز فصل کا ہے سبزی میں بتا دیں تو بینگن ہے پرور ہے کھیرا ہے یس سر ہے تو ہاں اس سے بہتر ہے ایک بار آپ استعمال تو کر کے دیکھیے سر پرور والی بیج بھی نئی آئی ہے سب فصل نئی آئی ہے ایک بار آپ یوز کر کے دیکھیے بہت نہیں نہیں سر یس سر پرافٹ آپ کا بہت اچھے سے ہو جائے گا ایک بار آپ یہ کر کے دیکھیے آن لائن بھی ہوتا ہے آف لائن بھی ہوتا ہے اوکے سر آپ ایس ایم ایس میسج کر دیجیے گا اور بتا یس سر ٹھیک ہے شکریہ سر